हॅलो आं हांव मल्लिकार्जून देवस्थानचो पुजारी गुरुदत्त दे हां नमस्कार नमस्कार

हां हां

हां ओके ओके ओके बरें आं हांगा मल्लिकार्जून हय मल्लिकार्जून देवस्थान आसा श्रीस्थळ काणकोण गोवा तशेंच गांवडोंगरी एक मल्लिकार्जूनाचेच देवूळ आसा तशेंच परशुरामाचें पैंगिणी देवूळ आसा माश्यां निराकाराचें देवूळ आसा अशीं खूब देवळां आसात पळोवपाची अशीं हीं मुख्य आसा चारय आं तेन्ना ना एक म मल्लिकार्जूनाचो असो सोमार परशुराम हो विश्णू म्हणल्यार तेजो बुधवार अशें दिसाक तेंचो विशेश म्हत्व आसता विशेश सेवा आसता तेंची

हय हय थंय बेताळाचें देवूळ आसा मोठें आनीक थंय बेताळाक हय ह्या गड्यांची जात्रा जाता थंय कळ्ळें न्हू तुमका बरीं जाता बरीं आसता ती पळोवपा सारकी आसता तशेंच मल्लिकार्जून देवस्थानांत शिमग्याची शिश्यारान्नी म्हुणून जाता तीं बरीं पळोवपाची आसता गर्दी भरपूर आसता आनी तीन तिग जाणां न्हिदोन तेजेर शीत बीन शिजयता आनीक तरंगा सयत हय स स तरंगां आसता तीं उबीं रावता तीं मार्च म्हयन्यां जाता फाल्गून बद्द्य शैश्टिक जाता हय फाल्गून बद्द्य शैश्टिक जाता हय आनी बरीं आसता तशेंच परशुरामाचें देवळांकय जात्रा आसता ती तुका बियेची जात्रा म्हणटा हय फाल्गूनाक फाल्गूनाक हय बियेची जात्रा ती आसता तशेंच गांवडोंगरीकय आसता अशें प्रत्येक आनी बाकीचे शिवरात्री उत्सव आसा तेजा नंतर तुमका श्रावणातलोय उत्स उत्सव आसता श्रावण सोमाराचे हय हय हय भरपूर उत्सव आसता हय हय हय भरपूर उत्सव आसता काणकोणा आं यें आशाडांक भजनी सप्तकाचो उत्सव आसता अशें खूब उत्सव आसता हय तुमी तुमी शिग शिगम्याच्या म्हयन्यांत या म्हणजे मार्च म्हयन्याक या आनी तेन्ना शिशारान्नी उत्सव पळयात हां बरें पैकी तुमका पळोवपाक मेळटलो हय ओके ओके या तुमी हां या बरें बरें हय बरें आं